जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो बर' बिजोंजों सोलोंनाय बर' बिजोंजोंनो फरायसालिमा कलेज बर' बिजोंजोंनो फरायलांबाय

दानि गोदान मुगायाव बर' रावा मा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानो थाङो बुङोब्ला दा गोबां अफिस बेंक बायदि खामानि मावनो थाङोब्ला असमिया रावजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेराव जों असमिया रावखौ एसेबां कमप्लितलि मोजाङै रायलायनो एबा बुजिजोबनो हाया जेराव जों बर' बिजोंजों सोलोंथाय लानाय दा जों बेखिनियाव हिन्दि हिन्दि बुंनो थाङोब्ला हिन्दिखौ मोजाङै एसे बुंनो हायो जेराव जों असमियाखौ मोनथाराखै हिन्दि हिन्दि साबजेक्तखौ मोन्नो हायो जेराव हिन्दिखौ एसे बुंनो हायो दा अफिस अफिसफोरनि खामानि मावो थांब्ला गोबाङावनो जोंनि बे आसाम एबा बिटिआरआव गोबाङावनो एसामिस एसामिस लेंगुइज बाहायनाय नुनो मोनो एसामिस भाषा दा बेयावनो जोङो गोनो गोथो रायलायनो रोङा मायबा सोंनो हाया जानानै फैयो जेराव जों एसामिस भासाखौ मोजाङै रायलायजोबनो एबा बुंजोबनो हाया जाउनाव जोङो गावखौ नारभास एबा लाजिनाय मोननानै थानो गोनां जायो जेराव जों खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हाया दा बे बर' रावा जोंनियाबो जौगानो नांगौ

जौगानानै जोङावबो बर' राव बुंनानै मोनथाय मोननांगौ अफिस बेंक बायदियाव जों बर' रावजोंनो बुंनानै खामानि मावनो मावनाय खाबुखौ मोननांगौ जों बेखौनो हास्थायो लुबैयो दा बे आथिखालाव बे मोगा मोगि जानाय गोनांथिया बेनो जेराव एसामिस लेंगुइज जों जेराव उन्दैनिफ्राय बुंनो एबा सोलोंनो मोनाखै बेनिखायनो जों जेराव थांब्लाबो नारभास फिल लाजिनाय मोननानै थानांगौ जायो आरो बेखिनियानो